आं दाउ अमा लायो मोसौ बोरमा लायो आङो आं बेसोरखौ मा जो जोथोन लायो आं बेसोरखौ मोजाङैनो दोनो मोसौफोरखौबो आङो माबाफोर जाबाथाय बेरामफोर जाबाथाय बिसोरखौ आङो नायो बिसोरखौ जोथोन लायो आङो मुलि बायदिसिना होयो मोसौफोर खिनाय जाबाबो बोरमाफोर खिनाय जाबाबो आरो अमाफोराबो मायबाफोर लोमजाबायबाबो आं बिसोरखौ अनो जोथोन लायो आं मुलि आरि बाहायो अमाफ्राबो अनेक बेराम जायो ना अमाफ्राबो मालाबा आदार जायि मालाबा खिनाय मालाबा इदिनो अनेक बेराम जायो मोसौफ्राबो बिदिनो अनेक जायो लोमजायो मोसौफोरनाबो सिथ'र आइ आरि बेरो बोरमाफोराबो बिदिनो जायो बोरमाफोराबो मालाबा खिस्राइनाय आरिनाय जायो बेसोरखौबो आं बिसोरनोबो मुलि आरि बाहायो बोरमा मोसौनोबो बोरमाफोर मोसौफोरबो आं खाबाबो बिसोरनो आङो टाइम मथे दै आरि दौवो दोस्लायो आं जोथोन लायो बोरमा दाउ अमाफोरखौबो आं अमाखौबो अमाबो अमाखौ मार अनो अमा दं जोंहाबो अमानिबो नाम दोन्दों आङो अमानि नामानो जाबाय थेख्ला थेख्ला दोनदां अमानि नामखौ थेख्ला होनबानो नाहरखायो जोंहा अमाया आं बेखौ मार अनो अमाखौ अनो आङो जोथोन लायो माबा जासि जासि आदार जायाबानो आङो बिनो मुलि आरि लायो होफैयो मुलि आरि होबाय थायो आङो जायाबानो दाउफोरखौबो आं बिदिनो जोथोन लायो दाउफोराबो अनेक बेराम जायो बिनि थाखायनो आङो दाउफोर बेराम जाबा गोन होन्नानै आं दाउफोर बेराम जायिनि सिगांनो आं मुलि आरि लाबोखायो आरो दाउफोरखौबो आङो दाउनि थाग्रा जायगाफोरखौबो साखोन सिखोन लाखियो आरो बोरमा मोसौ ग'लिफोरनि थाग्रा जायगाफोरखौबो आं साखोन सिखोन लाखियो अमाफोरनि जायगाफोरखौबो आङो साखोन सिखोन लाखियो जाहाथे बेफोरो जायगायावनो थानानै बेफोरो मोनामा जाहाथे बिनि थाखायनो आङो मोसौफोरनि खि अमाफोर बोरमाफोरनि खि अमाफोरनि खि बेफोरखौ आङो सिबनानै गोजानाव गारहरो आरो मानि खाथि थाबाबो मोनामो नालाय मोनामनायखाय आङो खाथियाव दोना बेखायनो गोजानाव गोजानाव गारहरो सिबो गोजानाव गारहरो बोरमाफोरखौबो बिदिनो अनो दाउफोरखौबो दाउफोरखौबो बिदिनो माबायो जोथोन लायो आन्दाज लायो जाहाथे दाउफोराबो अनेग बेराम जायो बोरमा मोसौ बेफोरबो हनै बेराम जायो बिसिनि थाखाय मुलि आरि लाबोयो बाहायो दोनो बिदिनो बेरामफोर जाबाथाय मुलि आरिफोरखौ होयो थाब थाबनो जायिनि सिगांबो अबा बायदिखौ होखानांगौ जायो जेरै दाउफोरनोनो बेराम बेलेगाव जानाय खोनाबाथाय बिदिनो होखानांगौ जायो मानि दाउफोरनिया सनदेरनोनो थाब गोरलैसिन जायो बोरमा अमाफोरखौबो बेराम जानाय खोनाबा एसे गोजान गोजान खानांगौ जायो नङाबा अमाफोरनियाबो थाब बारदेरनो नागिरो अमाफोरनिया आर जाबाथाय खाथि खाथि खाना दोनजाया अमाफोरखौ गोजान गोजानाव दोननांगौ अमाफोरखौबो बिदिनो बोरमा मोसौफोरखौबो बिदिनो बेराम जाबाथाय बिसोरखौबो जोथोन लानांगौ नायनांगौ